मां हाणे ॾियारी महिल हिकिड़ो नयों मोबाइल वरितो हुओ मूंखे मोबाइल जी ॾाढी घुरिज हुई हिन करे मां नयों मोबाइल वरितो जेको सत्रहं हज़ार जो मूंखे पियो मूंखे हिन मोबाइल जी ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं लॻियूं आहिनि आहिनि हिन जो जेको कैमरा आहे ॾाढो साफ़ु सुथिरो आहे जिते बि मां इन जा में फोटो खिचियां थो त उहो ॾाढो क्लियर थो अचे ॾाढो साफ़ु सुथिरो थो अचे ॿीं ॻाल्हि हिन जी आहे हिन जी मेमरी काड जेको हिन जी मेमरी आहे हुन सां मोबाइल ॾाढो फास्ट थो हले ॾाढो हिन जा ॿियां ॿियां जेके मोबाइल हूंदा आहिनि घणाई मोबाइल हूंदा आहिनि जंहिंजी मेमरी घटि हूंदी आहे त हूं ॾाढो स्लो हलंदा आहिनि पर मुंहिंजे मोबाइल जी मेमरी ॾाढी सुठी आहे त उन करे हूं ॾाढो फास्ट थो हले टीं ॻाल्हि हिन जी आहे हिन जी चार्जिंग जेका ॾाढी सुठी आहे हिन खे मूं जॾहिं पहिरियों दफ़ो चार्ज कयो हुओ त हूं घटि में घटि ॾेढ ॾींहं ताईं हलियो हुओ जेको ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे ॿियां मोबाइल जेके आहिनि हूं पंद्रहं कलाक खां वीह कलाक बि कोन हलंदा आहिनि ऐं हिन जी चोथीं ॻाल्हि सुठी लॻी जेकी मूंखे हिन जो आवाज़ु हिन जो आवाज़ु जेको जेको आहे ॾाढो क्लियर आहे ॾाढो वॾो आहे जेको मुंहिंजो सभु सभिनीनि घरवारनि खे ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॿीं ॻाल्हि आहे इन में ॾाढा ऐप मां विझी विझी रखिया आहिनि जेका मूंखे ॾाढा कम जा आहिनि हिन में बैंक जो जेको ऐप आहे जेको मां हिसाबु किताबु पंहिंजो म मोबाइल मां ई ॾिसी सघां थो